بچپن میں میں میں بہت سے کھیل کھیلتی تھی میرے اسکول میں اسپورٹ ڈے ہوتا تھا جن میں میں سارے کھیلوں میں بھاگ لیتی تھی مجھے کبڈی کھوکھو بیڈمنٹن بہت پسند ہے میرے اسکول میں ہر سال اسپورٹ ہوتا تھا اور میں ہر چیز میں بھاگ لیتی تھی کلاس ون سے لے کے کلاس ایٹ تک میں نے ہر اسپورٹ میں بھاگ لیا ہر کھیل کھیلا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور کلاس فور میں یا فائیف فور اور فائیو میں ریلے ریس اور کھوکھو میں میں فسٹ آئی تھی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی میرے سارے ٹیچر بہت خوش ہوئے تھے فر مجھے پرائز بھی ملا تھا پرائز لے کے میں اپنے گھر آئی میرے گھر والے میرے امی پاپا بہت خوش ہوئے کیونکہ میں فسٹ آئی تھی اس ٹائم مجھے بہت خوشی تھی کیونکہ میں فسٹ آئی تھی بہت خوش تھی میں جب میں فسٹ آئی تھی کھیل میں میرے کلاس ٹیچر بہت خوش ہوئے تھے کہ میں فسٹ آئی ہوں ریس میں دو سو میٹر کی ریس تھی جس میں میں فسٹ آئی تھی کلاس فور میں اور کھوکھو کلاس سکس میں میں نے کھیلا تھا جو کہ اپنے ٹیم کے ساتھ کھیلا تھا اس میں میں بھی میں فسٹ اس کھوکھو میں بھی میں فسٹ آئی تھی دو بار میں اسپورٹ میں فسٹ آئی ہوں جس میں مجھے ٹرافی ملی ہے اور میں سارے کھیل بہت شوق سے کھیلتی تھی بچپن میں مجھے اسپورٹ میں بھاگ لینے کا بہت شوق تھا میں بہت س ڈھیر سارے کھیل کھیلتی تھی اسکول میں کوئی بھی کھیل ہوتا تھا میں اس میں بھاگ لیتی تھی اور تو اور مجھے وہ لوڈو کھیلنے کا بہت شوق ہے میں لوڈو بھی کھیلتی تھی مطلب گھر میں بیٹھ کے بھائی بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ہم لوگ گھر میں لوڈو بھی کھیلتے تھے اور شام کے ٹائم گھر پہ بیٹمنٹن بھی کھیلتے تھے وہ بھی بیٹمنٹن بھی مجھے بہت اچھے سے کھیلنے آتا آتا تھا اور اب مجھے اگر موقع ملے دوبارہ کھیلنے کا تو بھی میں بھاگ لوں اور کھیلوں عادت تو چھوٹ گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کوشش کرے گا کہ کھیلے اور اس میں بھی جیتے نہ جیتے تو اچھے سے کھیلے بٹ کھیلے کیونکہ عادت چھوٹ گئی ہے اور اسکول کے ٹائم میں ہر ایک کھیل میں بھاگ لیتی تھی اور بہت اچھے سے کھیلتی تھی اور اب تو عادت چھوٹ گئی ہے گھر پہ بھی نہیں کھیل گھر پہ اب ہم صرف لوڈو کھیلتے ہیں بیٹمنٹن کھیلتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیٹمنٹن کھیلنا بچوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہم لوگ سب مل کے شام کے ٹائم چھت پہ بیٹمنٹن کھیلتے ہیں اور اب بھی اگر مجھے کسی اسپورٹ میں موقع ملے بھاگ لینے کا تو میں ہر بھاگ لوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ میں اب بھی فسٹ آؤں اور تاکہ اس سے مجھے بہت خوشی ہو میرے ماں باپ خوش ہوں کیوںکہ جب انسان کوئی کسی چیز میں فسٹ آتا ہے جیتتا ہے تو اس کے اس جس اس سے زیادہ اس کے گھر والوں کو خوشی ملتی ہے کیونکہ ان کا بچہ اس چیز میں فسٹ آیا ٹرافی لے کے آیا اسے ماں باپ کو بہت گرو محسوس ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گی جو بھی کھیل میں کھیلوں اور اس میں میں فسٹ آؤں